ہاں ہندوستان میں کئی حصوں میں تعلیم کا حوصلہ افضائی کے لیے جو بچوں کو کو سائیکل لیپ ٹاپ دینے سی اسکیمیں ہیں اس میں سے بہار میں جیسے کہ بچیوں کو انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد بچیوں کو سائیکل دی جاتی ہے جس سے بچیاں بآسانی اپنے اسکول کالج جا سکیں جس سے ان کا کرایہ بچ سکے اس کے بعد وہ کرایہ جو بچے تو اس سے اپنا کچھ کھا پی لیں اس سے ایک طرح سے بدن کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور بچی اپنی استھان پہ بھی اپنی جگہ پر بھی پہنچ جاتی ہے تو دونوں بہتری ہے یہ ایک طرح سے اسکیم کا فائدہ بھی ہے کہ ان کی مدد ہو جاتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر دیا جاتا ہے نہ کہ یہ بتا کے دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اس کو آپ کو راستے چلنے کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ ہم نے محنت سے پڑھا اس سے دوسرے بچوں کے اندر بھی یہ آتی ہے بات کہ ہاں ہم پڑھیں گے تو ہم بھی اس چیز کو حاصل کر سکیں اس طریقے سے اسکیم ہے ہمارے اتر پردیش یو پی میں کہ ہم محنت سے پاس ہوں فسٹ ڈویزن سے پاس ہوں تو لیپ ٹاپ اور بھی چیزیں ہیں ٹیب وغیرہ بچوں کو دیے جاتے ہیں جو بچوں کو دیے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ایک دوسرے میں بچوں میں کمپٹیسن پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم بھی اس نمبر سے پاس ہوتے تو اس کے بعد ہمیں اس چیز کا فائدہ حاصل ہو جاتا تو یہ بہتر ہے کہ دوسرے بچے میں کمپٹیشن پڑھنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے جب پڑھیں گے محنت سے تو ہمیں بھی وہ لیپ ٹاپ ملے گا وہ ملیں گے ٹیب جیسے بانٹے ہیں وہ ملے گا تو ایک دوسرے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بہتر ہی ہے کہ جو ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے اس سے جو فائدہ بھی لوگ حاصل کرتے ہیں